نو نو زائیدہ بچوں کو صاف اور صحت مند ماحول دینا ان کی صحت اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے نیچے کچھ اہم اقدامات ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بچے کو بیماریوں سے بچایا جا سکے سب سے پہلے گھر اور بچے کے کمرے کی صفائی روزانہ کی جائے فرش کپڑے بستر اور کھلونے ہمیشہ صاف اور جراثیم سے پاک ہونے چاہیے ہاتھ دھونا بھی بہت اہم ہے جو کوئی بھی بچے کو چھو رہا ہو اسے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھونے چاہئیے خاص طور پر ماں اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ بچے کے کپڑے اور بستر کو نرم اور بچوں کے بچوں کے لیے مخصوص صابن سے دھو کر استعمال کیا جائے گندے کپڑے یا گیلا بستر انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں بچوں کو ماں کا دودھ دیا جائے کیونکہ یہ سب سے زیادہ محفوظ اور مکمل غذا ہے اگر بوتل یا فیڈر کا استعمال ضروری ہو تو ہر دفعہ اسے ابال کر صاف کیا جائے گھر کے اندر دھواں جیسے سگریٹ کا اسٹوو کا بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بچے کو محفوظ رکھا جائے